कोई भी शुरुआती काम करते है तो हमें प्रत्येक दिन करना चाहिए कोई भी वाच करते समय अच्छी से करना चाहिए वड वाच के लिए हम अपने सभी जगह को पक्षियों को वड को खाना पीना देते है आजकल कई शहरों में वड को दाना देते है पानी देते है वड को सभी वड को दाना पानी देना चाहिए वड को खिलाने पिलाने से कुछ नहीं घटते है वड को खाना पीना देने से अधिक धन संपत्ति लोगों को होते है उससे कोई हानि नहीं होता है कोई चीज घटना नहीं है